ہمارے اتر پردیش میں كئی جگہ میوزک فیسٹول ہوتے ہیں جیسے كہ دادری میں كرناٹک میں یا ہاپوڑ میں ستر پورہ میں دادرہ میں این سی ای بہت ساری جگہ ہوتے ہیں فیسٹول میوزک فیسٹول تو كئی جگہ ہوتے ہیں دلی میں بھی ہوتے ہیں ہندوستان كے اندر كئی سارے كونے میں ہوتے ہیں جیسے كہ مرزا پور میں ہیں اور حیدر آباد میں ہے اور دربھنگہ میں ہے دربھنگہ میں